کھلاڑیوں کو تربیت دینے کے لیے علاقائی اعتبار سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میرا تعلق بہار کے شہر سے ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں ہمارے یہاں بنیادی طور پر یا معلومات پیش کی گئی ہے کے موزاد موجودہ اسپورٹس سینٹر کے اسپیسلاس اسپورٹس سینٹر اسپورٹ اسٹیڈیم نیو اسٹیڈیم پرائیویٹ اکیڈمی موجود ہے اس کے علاوہ دستاویز سہولیات میں کوچھ آلات اور گرانڈ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے بھی فراہم شرکت کی گئی ہے اس میں ہمارے شہر میں کھیلوں کی تربیت میں کچھ اسپورٹ سینٹر موجود ہیں جہاں بنیادی سہولت دی جاتی ہے لیکن بہتری کی گنجائش ہے اور بہتر طور پر بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حکومت پرائیویٹ ادارہ

کے مقامی سطح پر پہنچ سکتے ہیں